जोंनि नखरावहाय आंनि अनगायै आरोबाव जों आंनि बिमा फंबाइ आरो बिब' बेसोरबो गार्देनिं खालामनानैहाय मोजां मोनो आरो नखौहाय समायना लाखिनो मोजां मोनो बिसोरबो आरो बिबारखौ गायनानैहाय गोजोन्नाय मोनो